आई टी आइ सबके परीक्षा जे छै बहुत कठिन होइ छलियै ई जे परीक्षा होइ छै बहुत अथी पहिले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भरल भरल जाइ छै तकर बाद जे छै ओकर अथी एडमिट क कार्ड आबय छै तकर बाद जे छै परीक्षा होइ छै ओकर बाद रिजल्ट आबय छलियै उ जे छै आइ टी आइ जे छै बहुत अच्छा छै उ से जे छै हमसब बहुत जेनाकि अथी सबके परीक्षा करि सकय छै ई पर जे छै छ छलियै बहुत हूँ ई ऑनलाइन आवेदन भी ऑनलाइन परीक्षा भी भए होइ छै ऑनलाइन अथी करि सकय छलियै रहय